हमरा सभकेँ घासके हमरा सभकेँ महीस छै तऽ घासके काटिके महीस सभकेँ खुआ दै छियै आर पेड़ सभमेसँ पौधामेसँ पात सभ झड़ल तऽ ओहिके सुखाकऽ आ अथि फूलके गाछ सभ रहैत छै ओहिमे धऽ दै छियै किआकि ओ खाद्यके काज करैत छै ओहि दुआरे हम सभ दऽ देै छियै आ हमरा सभकेँ ओतऽ महीसो अथि करैत छै ने गोबर ओकरो लोक कहैत छै कि खाद्य होइत छै तऽ हमर पपा सभ छथिन बाहर मने खेतमे जाकऽ धऽ अबैत छथिन तऽ ओहि सभ दुआरे ओ सभ कहैत छै खाद्य होइत छै तऽ गोबरो हमर पपा सभ नहि फेकै छथिन जाकऽ खेतमे धऽ देइ छथिन कि बढ़िआँ मने धान होयत गेंहुँ होयत ई सभ बढ़िआँ होयत ओहि दुआरे तऽ हम सभ अपना गाछोमे फूलके गाछमे कोरिके धऽ देइ छियै कि नीक करै मतलब फूल फूलाइ तऽ हम सभ तोड़िके पूजा करब कोनो कोबियेके गाछ अथि केलहुँ रोपलहुँ तऽ ओहोमे धऽ देलहुँ तऽ ओहोमे फायदा करैत छै तब ने फुलैते कोबी होयतै तऽ लोक खाइत छै सब्जी तऽ इएह सभ मने अथि करैत छियै आर